उन्दै बिदैफोराबो हारिमु हुदाफोरखौ रोखोमै फालियो नंगौ बेयो नंगौ मानि दानि जुगाव हारिमुनि गेजेरै जोङो गावखौहाय मानसिफोरनि गेजेराव बा समाजआव सिनायथि होनो हायो बिनि थाखायनो जोङो उन्दै उन्दै गथ'साफोरनिफ्राय उन्दै बैसोनिबायदि जोङो हारिमुखौ फरायनायजों लागोसे लांफानांगौ बिनि थाखायनो जोङो होन्नो हागोनदि आ आथिखालनि मुगायाव उन्दै उन्दै फिरिफोराबो मानि हारिमु हुदाफोरखौ बोखोनो फालिनायाव फालियो होन्नानै जोङो बुंनांगोन जों खान्थिफोर हारिमुखौ जोङो नंगौ जों मोनसे हारियाव थांनानै थानो थांनानै थानो थाखाय जोंनो हारिमुखौ नांगौ हारिमुखौ नांगौ बिनि थाखायनो जोङो हारिमुखौ गाव गावनि निजा हारिमुखौ जोङो फोथांनानै लाखिनांगोन मानोना मोनसे हारिआ हारिमु गैयाबोब्ला हारियाव सिनायथि गैया बिनि थाखायनो जोङो हारिमुखौ नांगौ बिनि थाखायनो जोङो साफ्रोमबो बर' हारि बा गावबागाव हारिआ गाव गावनि हारिखौ फोथांना लाखिनायाव मोनफा मोनफा बिबान दङ आ बिनि थाखायनो जोङो गाव गावनि हारिखौ जेब्लायबो अनसायनांगोन आरो जोङो जेब्लाबो हारिमुनि सायाव खामानि मावबाय थानांगोन बेफोरबादिनिखौ जों हारिमुखौ अनसायबाय थानो रोंबासो जोङो जोंनि हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनो हागोन बिनि थाखायनो जों साफ्रोमबो सुबुंआनो गाव गावनि हारिमुखौ मोजां मोन्नांगोन आरो हारिमु फोथांना लाखिनायाव जों बयबो खामानि मावनांगोन